स्थानीय कलाकार सभ जे मतलब कलाकारी अपन देखाबै छै बहुत नीक देखाबै छै अपन आओर कारीगर जे छै ओहो अपन अपन सभके इलाकामे जे छै लोकल कारीगर जे अपन सभके मतलब कोनो भी काज करै छै जेनाकि खेतिए बाड़ी तऽ ई सभ जे छै कोनो केओ सिखकऽ नहि आबै छै केओ जन्मेसँ मतलब अपना हम अहाँ जनमै छी या सभ दादा पुरखा बाप पिति सभ करै छै तऽ वएह सभ देखै छियै तऽ तुरते सिख जाइ छी तऽ ओ कारीगर आ जेनाकि कोदारि खुरपी ई सभ हमसभ अपना घरेमे रहै छै तुरत जाइ छियै खेत पर आरि सभ बनेलहुँ खेतके पुरा छिललहुँ मथलहुँ ओहिमे सभ साग सब्जी रोपलहुँ आओर की कहै छै अगर हम अहाँ कोनो प्रकारके ओकरा सभकेँ हम सलाह देलहुँ सभके जे एना करु बौआ एना करु जेना हम करै छी ओना अहुँ करु सिखियौ ई सभ चीज बहुत आगाँ काम देत आगाँ कोनो दिक्कत नहि देत अहाँ सभकेँ करैकेँ लेल